जोंनि ओनसोलनि देहा फाहामसालिफोराव बांद्राय मानसिफोर आरो गोबाव सम नेनांनाय जायो बेनि जाहोना जादों जोंनि ओनसोलाव देहा फाहामसालि सरखारि हस्पिटाल गंसेल' दङ आरो बेयाव मैन डक्ट'रफोरानो सासेल' आरो बेयाव गोबां पेसेन्टफोर लाबोनाय जायो आरो गामि गोथौ आरो बायदि बायदिनिफ्राय जेरै गोबां पेसेन्टफोर थानाय जायो आरो डक्ट'र आरो नार्स एभैलेबोल गैयैनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलनि देहा फाहामसालिफोराव गोबां मानसिफोरा सम नेनांगौ जायो मानोना गोबां पेसेन्टफोरा नेनानै थाफैयो नेनानै थाफैनांगौ जायो आरो बिदिनि थाखायनो जोङो जोबोद गोबाव गोबाव नेनांगौ जायो जेराव जोंनि हस्पिटालाव नांगौ बिबांनि डक्ट'र आरो नार्स गैयैनि थाखाय जोङो गोबाव सम नेनांगौ जायो आरो नेनांगौ जायो आरो पेसेन्टफोर बारा थानायनि थाखाय मानोना गामि गफा ओनसोलनिफ्राय गोबां पेसेन्टफोरा सरखारि हस्पिटालाव इसे खम बिबांनि नायजानो मोननायनि थाखाय सरखारि हस्पिटाल एबा देहा फाहामसालिफोराव गोबां नायफैनाय जायो आरो जाहोनाव डक्ट'र एबा नार्स गैयैनि जाहोनावबो थाब थाब नायनो हायै जायो आरो गोबां टाइपनि लोमजानाय साजानायफोर पेसेन्टफोर फैयो बिदिनि थाखाय सासे डक्ट'रा गोबां पेसेन्टफोरखौ नायनांगौ जानायनि थाखाय जेरै मेलेरिया बायदि गुजुनाय लोमजानाय बिदिखौ बिदि बायदि बायदिखौ सासे डक्ट'रानो नायनांगौबा बेयाव जोबोद टाइम थाङो आरो बिदिनि थाखाय बिदिनि थाखाय गोबाव सम नेनांगौ जायो मानो होनोबा जोंनि देहा फाहामसालियाव नांगौ बायदि रोखोमनि डक्ट'र एबा नार्स गैयैनि जाहोनाव गोबाव सम नेनांगौ जायो आरो गोबाव सम नेनांगौ जायो आरो